ओय आदा सानसुमा नामा ए ओं आदा आं दा मोनसे प्रब्लेम दं आरो मोनसे आं साजेसन लानो नागिरदों आरो आङो बेखार आरो ग्रेजुएसन कमप्लिट आरो ओमफ्राय आं दा नोंनाव मोनसे गाइडलाइन लानो सानदों आरो बे आं माखासे आबादारि फार्मार मावनो सानदों आरो थ' मैखुननि बारै एसे खोन्थानो हागोन नामा आदाया औ औ मार्केटआवबो सोलिखायो ना आदा

ए

दे होनबालाय आदा थेंक इव गोजोननाय थाबाय नोंखौ माबाफोर प्रब्लेमफोर जायोब्ला आङो कन्टेक खालायगोन आरो औ दे थेंक इव